जी हाँ मैं जब कॉलेज के समय में था तो मुझसे प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी उस स्थिति को मैंने मेरे दोस्तों के साथ भली भाँति से संभाला